आं सानसेखालि टाउनाव गलायाव टाउनाव थांनानै माबा सेका गंसे बायना लाबोनायमोन बे सेकाया दा मा बुवासो जाबाय मोजां नुनानै बायबाय आंबो माबा बुवासो जाबाय सिगांनियाथ' मोजांमोन आं दा गोदान बायना लाबोदों बे एकदम मोजां नङा बैवानो दा दखानियासो थगायबाय नामा आंखौ बियो बुंबायनो फ' मोजां होन्ना आंबो लाबाय लानानै दासो आं माबा बुवा जाबाय बे माबाया सेकाया मोजां होन्नानै लानायमोन बेबो बुवासो दखानियासो थगायबाय जों आंनिफ्राय बारा रां लांबाय नामा फियासखौबो बुवा माबा आलुफोरखोबो बुवा मा बायदि बे सिकाया सिगांनि सिकायानो आंनि मोजांमोनहाय दा गोदान बायना लाबोनाया बे मोजां नङा मा आरबाव मा खामगोन दालाय